हाँ हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और इसी भाषा को राष्ट्रभाषा की उपाधि भी मिली है लगभग साठ से अस्सी प्रतिशत भारतवासी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और हिंदी भाषा का ज्ञान होना हमें बहुत ही आवश्यक है इसलिए बच्चों को हिंदी भाषा ज़रूर सिखानी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रभाषा है और हम चाहते हैं के हिंदी जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है उसे सम्मान मिले इसलिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए ये हमारी राष्ट्रभाषा है इसलिए हमें इसी भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए जिससे कि हिंदी भाषा और भी अच्छी और राष्ट्रीय स्तर से लेके अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण भाषा बन जाए